हँ हँ समान तऽ हमरा दुकानमे तऽ बहुत किछु छै नाखून पालिस भेल सेन्दूर भेल आओर सब सामान मिल जायत जे अहाँ लिअ

हेलो आज नहि आयब हम्म हँ सामान सब सब किछु मिल जायत अहाँ जे लेबय से

ठीके ठाक चलय छै दुकान जे जेना अहाँ पाओल लेबय बिछिआ लेबय लहठी लेबय सब सामान भेट जाइ छै दामो जेहन बाहर रहय छै ओहे हिसाबसँ दुकानोमे रहय छै हँ चलय छी दोकान अहाँके केना चलइए अहाँके की रेट यऽ

की सब रखय छियै अहाँ

हँ हमरो दोकानमे बहुत किछु छै भेट जायत सब चीज ब्यूटी पार्लरके सामान सब सेहो रखय छियै हर चीज रहय छै जेना भेल जेना मेकअपके सामान भेल शादी विवाहमे मेकअप सजबय छै दूलहन सजबय छै ओकर हर सामान भेट जायत हँ हर चीज हमरो दोकानमे शेम्पू साबुन तेल जेना निहार तेल भेल ई एखन बिक्री होइ छै गर्मी समयमे नारियल करय छै भेल ईसब हमरो दोकानमे भेट जायत